बिहारमे विपन्न या हाशिआ पर परल समुदायमे उच्च शिक्षाके बढ़एब बढ़ावा देबा लेल की पहल आ कार्यक्रम छै ताहिपर हमर कहब यऽ जे बिहारमे विपन्न या हाशियापर जे समुदाय छथि हुनकर बढ़ावा लेल सरकार अनेको कार्यक्रम चलेनय छै जेना विभिन्न प्रकारक छत्रवृति योजना अखन अपनेके कहि हम अति पिछड़ा छत्रवृति योजना स्पेसली चलि रहल छै हमरा राज्यमे करोड़क करोड़ रुपैआ जे छै जे ओ हाशिआ पर जे लोग छथिन हुनकेटा भेटैत छै एकर लाभ चूँकि ओ ओहि वर्गोंसँ बिलॉन्ग करैत छथिन अतिपिछड़ा बर्ग अल्पसंख्यक वर्गसभ वर्गक लेल जे छै से स्पेसली सरकार एगो योजना चलेनय छै छात्रवृति योजना आओरो बहुत योजनासभ छै जेना अपनेके उच्च शिक्षामे जेला पर आसानीसँ स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना एगो चलि रहल छै जाहिमे बच्चा पाँच लाख तकके रुपैआ जे छै से बच्चाके आसानीसँ ओ क्रेडिट कार्ड मिललासँ बच्चाके पढ़बमे आस मदद करैत छै पाँच लाख तक रुपैआ ओ कखनो निकलि सकैत छथि ओ ए टी एम कार्ड क्रेडिट कार्डके माध्यमसँ आ आओरो कतेको योजना छै साइकिल योजना छै क्रेडिट कार्ड योजना छै स्टाइपंड योजना छै ईसभ योजना छै अपनेके जे विपिन्न परिवार छथि जे विपिन्न समुदाय छथि हुनके बढ़ावा लेल जे अपने के ओ कहि की उच्च शिक्षा प्राइमरी शिक्षा तऽ भऽ जाइ छनि फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारक ई व्यवस्था छै जे छओसँ चौदह वर्षक बच्चाके लेल निःशुल्क शिक्षाके जे छै से व्यवस्था छै तऽ ओहिमे तऽ कोनो परिवारक खर्चा छै नहि आब बचलय समस्या उच्च शिक्षा उच्च शिक्षामे गेला पर चूँकि सरकार जे छै से हर खर्च नहि दए पबैत छै त एहि कारणे सरकार विशेष एगो कार्यक्रम चलेनय छै जाहिमे उच्च शिक्षाके समाहित सेहोक लेल गेल छै जेना छात्रवृति हँ क्रेडिट कार्ड योजना एहने कइ प्रकारके योजना चलि रहल छै